हाँ किसानों की आत्महत्या से बचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कई हेल्पलाइन नंबर नम्बरों को चालू किया गया है जिसमें मुख्य हेल्पलाइन नंबर है वो एक सौ इक्यासी है जिसमें हम अपने घर बैठे ही अपने किसी भी प्रकार की शिकायत को अपने मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं और एक सौ इक्यासी पर फोन करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिससे हमें बहुत सहायता मिलती है जिससे हमें हमें कहीं भी सरकारी दफ्तर या पुलिस स्टेशन जाने की जरुरत नहीं होती जिससे हमारी काफ़ी समय और पैसा बचता है इस तरह की कई हेल्पलाइन नंबर सेवाएं चलाई गई है और हमारे क्षेत्र में बड़ा कोई किसानों के परामर्श केंद्र तो नहीं है लेकिन छोटे स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी जैसे छोटे तथ्य हैं जिससे हम उनके माध्यम से कुछ सहायता ले सकते हैं यह भी सरकार द्वारा एक अच्छा काम किया गया है